हॅं पिछला जे छै देखि रहल छै अहाँ हवाई अड्डा आ रेलवे सहरसामे तहन हम हवाई अड्डा कहै के लेल छै कोनो व्यवस्था तऽ छै ने ओते बढिऑं सन के ओ तऽ दरभंगे जाइ लय परै छै एखनो आ टूटल फूटल रोड जे छै एखनो ओ बहुत जादा जे छै दिक्कत करै छै कोनो कोनो गाममे फिलहाल तऽ हमर गाममे जे छै बढिऑं रोडके व्यवस्था भय रहल छै किछु दिन सॅं जे छै आर एहि पर काज चलि रहल छै